आबादारिफोरा जेरै संसार जानाय मानसि माहारिनि गेजेराव आबादारिफोरा जुनारफोरनि जिखिनि खि हासारफोर खिनाय हासारफोरखौ जेरै हाखर जावनानै जमा खालामनानै सामलायनानै दोनो थिग बे हासारफोरखौ सामलायनानै दोनखांनायनि उनाव गोबां रोखोमनि हेफाजाब होयो मानो होमबा मैगं थाइगं गायनाय मैगं थाइगं गावनाय सोबसे मोजां बियो जुनातफोरनि खि हासारफोरा मानो होनोबा सोबसे मोजां रोखोमनि गोथां बेसाद खुबैयोबा जों मोनजायो जेरै मुला बेसर दुन्दिया गासिबो रोखोमनि मुला गोथां बेफोरबायदियाव जोंनि जुनातफोरनि खि हासारफोरखो हासारफोरा ओरैनोदि मोजां बेस्ट एबा हेफाजाब होयो एबा टेस्टि खालाम एबा भिटामिन खामालो मानि हाखौ नोंनो जौगानाय लाबोयो थिग बिदिनो गुबुन गुबुन गुबुन हासार बाहायालासिनो आंनि मोन्दांथियाव आंनि बाहायनाय बे आंनि मोन्दांथियाव आंनि बुजिनायाव आंनि बाहायनायाव आबादारिफोरा खि जुनारफोरनि खि हाजारफोरजोंनों मथा मथि जोबोद मोजाङै सामलायो सोरबा बायदिया आलु बायदि बायदि आबाद मावनाय गायनाय हुनायाव बेफोरबायदि खि हासारफोरखौ दुब्लियाव सारनानै होयो फाथो खुबैनांगौवाव सारनानै होयो थिग बिदिनो माबा मोनसे माय गायनांगौवावबो सारनानै होयो थिग बिदिनो आबादारिफोरा जुनातफोरनि खि हासारफोरखौ मोजां रोखोमनि सामलायो दा बेफोरखौ नोङो एरैनो बाहाय गारनाङा मानि थाखाय होनोबा थि खालामनाय मानि गोबां रोखोमनि सुबुं माहारिनाव हेफाजाब होयो बेखौ नोंङो हासारखौ जुनातनि हा खि हासारफोरखौ नोङो जानला मोनला गारनो नों नांगौ रोखोमाव बाहायनांगौ नों गावनि नांगौ बायदि रोखोमाव बाहायनांगौ नोंनो मोजाङै रोखोम बाहायनांगौ थिग नोंनोबो बियो फिन्नायखौ होफिनगोन मानो होनोबा ओरैबायदि मोजां बिदि गोथां मैगं मोनजाखागोन मानि नोङो रासायनिक फिसा मानि गुबुन इन्डास्ट्रिआव बानायनाय गुबुन माह कम्पानियाव बानायनाय सासारफोरखौ बाहायालासिनो आंनि जिखिनि मोन्दांनाय न'आवनो थानाय एबा नख'रावबो थाफानाय जिखिनि जुनारफोरनि खि हासारफोरखौ नोङो मोजाङै मोजां बाहायगारनाङा एबा बाहायगारनाङा एबा गारनाङा बिखौ थि खालामो होन्नानै आं बिखौनो मोनथिनो मोनो थिग बेबायदिनो बयबो सुबुं माहारिफ्रानो सुबुं माहारि एबा आबादारिफ्रानो जाहाथे बे हासारखौ ओरैनो बाहायगारा मानि गावनि नांगौ एबा समाजाव नांगौ रायजोआव नांगौ गावनि नख'राव नांगौ एबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय आबाद दिखोनाय नै बेबायदियाव जुनातफोरनि खि हासारफोरखौ सामलायनांगौ एबा थि खालामनानै दोन्नांगौ होन्नानै आं सानो